दा दानिया फैलायबाय हारिमुनि गाहाय हारिमुआथ' दानि हारिमुजों गोदोनि हारिमुजों अनेख डिफारेन्ट नुगासिनो दं मानो होनब्ला दानि हारिमुनि माबाया गाननाय जोमनाया मेचिननि दानाय जुगसो गासिबो अजन गैला बिरलाबायनाय ओरैनो साद्रि गान माबा दख'ना बेफोर गासिन मेचिननि दारैसो माबानाय दानाय गोदोना जाहैबाय दख'ना गाव गावनि दानाय लुनाय सोरजिनाय अजन गोनां बेबायदि बेफोरखौ गाननानै हारिमुनि माबाखौ दिन्थियोमोन दानि आरो दानि बे हारिमुआव रंजानाय बाजानाय मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनाय गासैनो दाना गावनि माबाजों मेथाइ खननानै मोसानायाव गैला गासैनो मालाय खननाय मालाय जों मोसाग्रा जाबाय मानो होनना बुंब्ला गाव गावनि खननानै जुदि मोसायोब्ला साबसिन जायो अबसे गाव गाव हारसिङै खननायब्ला दामनाय देनाया माबा जायो बैयाव रेकर्डआव माबानाया खननाया जाहैबाय दामनाय देनायजों मोजां खोनायो बेखायनो दानि हारिमुनि खननाय मोसानाया आलादा गोदोनि खननाय मोसानाया आलादा गोदोना जाबाय गाव गावनो मेथाइ खननानै मोसायोमोन हायला हुइलानो दानियाथ' बिदि नंलिया मालाय खननाय मा लाय मोसाग्रासो जाबाय जाय जेखि जादोला जायखिया हारिमुनालाय हारिमुखौ फोथां नांगौ सिबिनांगौ हारिमु नङाब्ला जाथियानो गैया जायो ओंखायनो हारिमुखौ नांगौ बेनो जाहैबाय जोंना गाहाय बे दानि जुगाव जाय हारिमुआ गैया बेफोर जाथियाबो गैखानाय नंखाया ओंखायनो हारिमुखौ नांथारगौ हारिमुनि मामाया दानि जुगाव दानाय लुनाय बेफोरो गैला सालखुन्थाबो नुला माखु गाबनायखौनो खोनाला गोदोना जाहैबाय गामियाव जि दाब्ला माखु सोगाबनायखौ खोनायो लाबोयोमोन जि दानायखौ खालथां खुलथुं खोनालाबायोमोन दानिया बिदि नंलिया गैलाबो दानायफ्रा इन्दि मुगा इन्दि फिथोबनि गोदो रुनानै खुन्दुं दिहुनोमोन खुन्दुं लुयोमोन दानाथ' बिदि गैलिया फिथोआबो गैलिया एम्फौबो फिला ओंखायनो बे इन्दि खुन्दुंखौ दिहुननोबो रोंलिया गासिनो जाखिनि एम्फौ फियो बिनि फिथोबफ्रा दस्रा जायगायावसो बेखौ फाथाय हरबाय फनहरबाय दा बेफोरबादि मुवाफोरखौ दा सोलोंनांसिगौ दानि मानसिनि दानि जोंनि हारिमु माबाफ्रा सुबुंफ्रा बेफोरबादिखौ दिन्थि नांगौ बेफोरबादिखौ दिन्थियाब्ला बर' होननानै गनाय जाया ओंखायनो बे एम्फौ फिनाय दानाय लुनाय बेफोरबादिखौ सोलोंनांगौ होमब्लासो बर' होननानै सिनायथि थायो गासिनो मालायनि गुबुन हारिनि दानाय लुनायफोरखौसो बायसो गारनाय नुयो बिसिनि बिसिनि माबाया ए जोब्बायलै